اُردو زبان کی تاریخ بہت پرانی ہے اِس میں بہت سی زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں ہندی فارسی عربی سنسکرت انگریزی کے زبان کی بہتات ہے سب سے پہلے اِس کو درباری زبان کا مرتبہ علی عادل شاہ نے دیا ویسے اردو زبان کے سب سے پہلے شاعر قلی قطب شاہ ولی دکنی وغیرہ ہیں قلی قطب شاہ کو اُردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہونے کا مرتبہ حاصل ہے اُردو زبان کو کئی عہدوں میں معتاد نام سے جانا گیا موجودہ نام اُردو ہے جب کہ ہندی ریختہ دکنی اُردوئے معلیٰ کے نام سے جانا گیا اِس زبان نے ہندوستانی تہذیب و تقاصف کے رہنمائی کی ہے نظیر اکبر آبادی سیاب اکبر آبادی وغیرہ کا شاعروں نے ہندوستانی تہذیب کے اُوپر شاعری کر کے اِس کو اور اہم بنا دیا اِس کے علاوہ نثر میں سرسید احمد خان صبیرالدین احمد دہلوی وغیرہ نثر و نگاروں نے اِس کو جلا بخشی